हा मुंहिंजे सोसाइटीअ जी ऐं मुंहिंजे घर जी मूर्ती मां ई ठाहींदी आहियां ऐं हर साल मां ई ठाहींदी आहियां उहा मूर्ती ऐं शिंगार बि मां ई कंदी आहियां ऐं हुते स्थापित बि असां सभु मिली करे कंदा आहियूं पोइ असांजी मूर्ती ॾिसी करे आजू मतिलबु आसे पासे जी सोसाइटी वारा मूंखे ऑडर मिलण लॻा हिकु ॿ साल थिया आहिनि मूंखे आ आसे पासे जी सोसाइटी जी बि मां ई मूर्ती ठाहींदी आहियां पोइ हिकु ऑडर ईअं आयो हुयो मतिलबु सभु पिया जंहिंखे जीअं मूर्ती ठाराहींदी हुई मूंखे फ़ोटू ॾेखारे छॾींदा हुया मां मूर्ती ठाहे छॾींदी हुयमि पोइ कोई चवंदा हुआ पंहिंजे हिसाब सां मूर्ती ठाहियो पोइ कोई फ़ोटू ॾेखारे करे कोई पंहिंजी थीम जे हिसाब सां चवंदा हुया पोइ हिकु मूर्ती ईअं आई हुई की हुननि खे चॉकलेट जी मूर्ती ठाहिणी हुई त मां मुंहिंजी कोशिशि कई पोइ सुठी तराह सां मूर्ती ठाही मां चॉकलेट जी मूर्ती पोइ उन्हनि ठही वही पोइ हुननि जी कोई तयारी न हुई के रखंदा कीअं उहे मूर्ती त मां उन्हनि उन्हनि पोइ पंज ॾींहं बाक़ी हुया गणेश चतुर्थी में पोइ हुननि मंडप जी तयारी हीअं कयऊं हीअं फ्रिज रैफ्रीजरेटर वांगुरु कयऊं हुते सॼी थधिप करे छॾियऊं पोइ हुते मूर्ती खे असां स्थापित कयो पोइ हुननि झाम सुठी तराह सां हुन जी पूजा कयऊं नव ॾह ॾींहं सुठी तरह सां रखियऊं पोइ विसर्जनि जे ॾींहं ते हुन खे दूध में विसर्जित करे छॾियऊं ऐं ग़रीबनि खे दान करे छॾियऊं चॉकलेट मिल्क शेक त हीअं मां मूर्ती ठाहींदी आहियां ऐं मूंखे झाम वणंदो आहे हुन जो अनुभव जाम सुठो आहे मुंहिंजो मूर्ती ठाहिण जो